मैं आपके रेस्टोरेंट का खाना मंगाया था वह आपका खाना बदबू दे रहा है जो कि आपको हम लोग खा नहीं पाए मैं आपका खाना वापस कर रहा हूँ बताइए आप ऐसे खाना देंगे तो पब्लिक कैसे खाकर खाकर सब बीमार हो जाएगी इसलिए आपके रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है हम लोग खाना नहीं खा पाए इसलिए आपका खाना वापस कर रहे हैं बताइए ऐसे जिसको आप खाना भेजेंगे वह बीमार पड़ जाएगा आदमी को कैसे खाना खाएगा फ़िर परिवार में बच्चे भी सब बीमार हो जाएँगे इसलिए आपका रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है खाना सारा है तेल भी ज़्यादा है आपके खाने में इसलिए आपके रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है इसलिए आपको कोई खाना जो खाएगा वो बीमार ही पड़ जाएगा अपने मतलब खाने में सुधार लाइए